حال ہی میں نے ایک ناول پڑھی تھی جس کا نام تھا ایکس وائی زی میں اس کے لکھنے والے کا نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن اس ناول کے متعلق میرا یہ خیال ہے کہ یہ ناول نہایت ہی بدتمیزی پھیلا رہی ہے اور جاہلیت پھیلا رہی ہے تو لوگوں سے میں یہی گزارش کروں گا کہ اس ناول کو نہ ہی پڑھے تو بہتر ہوگا کیونکہ اس ناول میں جس طرح کے الفاظ اور جس طرح کی بات لکھی ہوئی ہے وہ ناگزار ہے تو اسی لئے میں اس ناول پر حکومت سے بین لگانے کی خواہش کرتا ہوں